देखिऔ हम अपना चावल उपजाबैत छी राजिन्दर मन्सूरी अहाँक मन्सूरी नाटी मन्सूरी अहाँक ई से सैठि अहाँक ई अनरुआ धान गहुमा धान अहाँक हइयाँ जे छै रंजीता रंजन अहाँक जे छै से सभ धान उपजाबैत छी चावल बनाबैत छी अहाँक भोजन बनाबैत छी दालिमऽ मसुरीके दालि राहरिके दालि केराउके दालि बदामके दालि से बनाबैत छी सब्जीमऽ अहाँक जे आलू परवल टमाटर ओ कोबी बन्धाकोबी मूर अहाँके से ई बनाबैत छी तहनसँ साग सब्जी बोरा घीया कदीमा से बनाबैत छी सभकोइ तहन जे छै से सभकोइ भोजन बना करिकऽ पर परवलके तरुआ भिण्डीके तरुआ पापड़ चरौरी तहनसँ पापड़े छोटकी पापड़ बड़की पापड़ अहाँके चरौड़ी अथी माछबला अहाँक जे छै से भिण्डीबला चरौड़ी सभकोइ बनाबैत छी छानि छानिसभ खाइ जाइ छी सभ भोजन बनाबैत छी अच्छा अच्छा खाना बनाके सभ मिलके सभ परिवार खाइत छी दूध दही दूध लाबैत छी ओकरा औँटय छी ओकरा पौड़ैत छियै दही बनाबैत छियै सभ केओ खाइ छियै सभ परिवार मिल करिके सभ भोजन खाइत छियै